रांदि जेकी आहे उहो शरीर लाइ ऐं पंहिंजे दिमाग़ लाइ ॾाढी सुठी आहे जॾहिं जीअं कि पाण फुटबॉल जेको आहे उहो खेलींदासीं त पंहिंजो टंगुनि जी दौड़ ॾुक थींदी हुन सां पंहिंजी टंगुनि जूं नसियूं खुलंदियूं पाण चङी तरह सां हली सघंदासीं पाण ॾुकी सघंदा आहियूं हिन लाइ पंहिंजी सांस बि सहुली खणी सघिजंदी आहे त पाण खे खेल ॾाढो योगदान ॾींदो आहे जीअं कि बैडमिंटन आहे बैडमिंटन में हैंड एक्सरसाइस थींदी आहे ॾाढियूं ॾाढियूं हेड़ी सारी खेलिया ऐं खेल आहिनि जेके सुठा सुठा थींदा आहिनि क्रिकेट आहे हुन में बि भॼी ॾुक थींदी आहे बॉल कैच करणु हू करणु त ॾाढी कम जी शइ आहे